हांवेन फ्लिप कार्टाचेर कुर्ता ऑर्डर केलो म्हाका कुर्ता घेवपा जाय आशिल्लो म्हणून हांवेन एक एप डावनलोड केलो ताचो प्रोसेस कंप्लीट केलो आनी नंतर एप उघडो केलो तर म्हाका खूब तरेचे प्रॉडक्ट दिश्टी पडलें हांवेन कुर्ता सोदपाक स्टार्ट केलें तर बरें बरें कुर्ता म्हाका दिश्टी पडले हांवें तातूंतलें दोन कुर्ता ऑर्डर केलें स दिसांनी तुमकां मेळटली अशीं म्हाका ताची मेसेज आयली सव्या दिसा म्हाका फ्लिपकार्ट मास्टर कडच्यान फोन आयलो की तुजें पार्सल आयल्लें हांवेन ताका पेमेंन्ट केलें आतां म्हाजे पार्सल पळोवपाची म्हाका घाई जाली हांवेन बेगीन बेगीन तें उघडे केलें आनी म्हाजो प्रॉडाक्ट पळोवन म्हाका बरें दिसलें जसो म्हाका जाय आशिल्लो तसो प्रॉडक्ट आयलो ताचो रंग सायज कपडो खूब बरो आशिल्लो हांवेन कपडो टर्न करुन पळयल्लो तर एकदम बरो आशिल्लो डिझायन बी खूब बरो आशिल्लो क्वॉलिटी बरी आशिल्ली कपडो कॉटन आशिल्लो कुर्ता पळोवन म्हाका दिसलें की म्हाजे पयशें इबाड जालें ना हांवे कुर्ता घालून पळयलो म्हाका बरो सूट जालो म्हाजे दृश्टीन हो कुर्ता तुजेर बरो सूट जाता म्हणून म्हाजी तोखणाय केली